हलो जी नालंदा में आपको किस जगह घूमने जाना है बीच है बहुत सा जगह है नालंदा में बीच है वाटर पार्क है रेस्टोरेंट है बहुत सा जगह है कै आदमी आप जाइएगा हाँ चालीस आदमी जाइएगा तब तो आपको मतलब दो गो बस लेना होगा बस का सत्तर अस्सी हज़ार पड़ेगा आपको रिज़र्व भी करके ले जाना होगा बस दोनों बस का अस्सी हज़ार आपको पड़ेगा कम क्या दे दीजिएगा दो चार हज़ार कम पचहत्तर हज़ार दे दीजिएगा जी नहीं आपको प्लस में राजगीर और भी घुमा देंगे आप पचहत्तर हज़ार दे दीजिएगा राजगीर और में बहुत सा जगह है घूमने वाला इ साठ में तो नहीं होगा कम से कम पैंसठ दे दीजिएगा जी आपको राजगीर और घुमा देंगे मतलब राजगीर में बहुत जगह है घूमने वाला नालंदा भी घुमाएँगे बहुत जगह है वाटर पार्क बीच बहुत होटल रेस्टोरेंट टाइप में बहुत सा जी आप सब आदमी विचार लीजिए मतलब कब जाना है बहुत जगह है घूमने वाला ऊ तो हमको भी बता दीजिएगा जी बीस तारीख को जाना है परसों जी तो तो आप सब आदमी विचार लीजिए मतलब कब जाना है आप बोलिएगा तो गाड़ी भेज देंगे मतलब आपको दो जगह घुमा देंगे नालंदा और राजगीर दोनों जगह घुमा देंगे जिस जगह आप ज़्यादा घूमिए मतलब दोनों ही जगह घूमने ही वाला है दोनों इलाका घूमने वाला है नालंदा का बीच हो गया मतलब नालंदा नालंदा में आप जिस जगह जाइएगा घूमने ही वाला है दोनों जगह राजगीर नालंदा

जी नहीं आपको दो जगह ना घुमाएँगे इसलिए मतलब आपको एक साथ कम से कम करवा देंगे जी उसमें आप क्या कम करेंगे आपको दो जगह घुमाएँगे ना जी वो बात तो है ठीक है आपको हम बता देंगे ठीक है रखिए